अहाँके गामके बुजुर्ग कोन कोन अलग कारणसँ बिछाओनपर पड़ि जाइत छि हुन ओना बुजुर्ग सबकेँ मुख धोबेनाय छै आरामसँ कयनाइ छै नास्ता देनाइ छै नास्ता देनाइ छै खाना देनाइ छै सही टाइमपर खाना देनाइ छै सही टाइमपर फेर दबाइ सब देनाइ छै शामो कऽ रातियोकऽ सही टाइमपर दबाइ तहन खाना पीना देनाइ छै फेर ओछाओन साफ सुथरा करनाइ छै अथी सबटा ओछाओन करनाइ छै ओ अहाँकऽ अगिला भोरेकऽ उठेनाइ छै बढ़िआँ सँ पङ्खा कऽ पङ्खा नहि चलैत छै पङ्खा टीप देनाइ छै अहाँकेँ भोरे उठेनाइ छै फेर मुँह कान धोबेनाइ छै मुँह कान धोबेनाइ छै अहाँकेँ फेर बिस्तर अरकेँ साफ सफाइ कए कऽ समटि देनाइ छै फेर मुँह कान फेर नहेतै नहा सोना देनाइ छै फेर अहाँके खाना पीना देनाइ छै फेर दबाइ तबाइ दए कऽ फेर बिस्तर बिछाए देबैक दुपहरियामे आराम करतै फेर शामकेँ उठताह खाना फेर नास्ता सब देबै फेर रातिके खाना ताना मिलतै फेर सुताकऽ फेर पङ्खा तङ्खा टीप देबै अहाँकऽ फेर भए गेल